नोंथाङा मा मैगं संनानै मोजां मोनो आरो बेखौ माबोरै सङो एसे बेखेवना होना आङो साम'जों सबायखौजों बिराथ मोजां मोनो ओमफ्राय साम'खौ फास आवनो मा खालामो दाखोन गारो जेन'बा साम' गोलावखौ दाखोन गारो आरो दाखोन गारखांनायनि उनाव दानो दानखांनायनि उनाव मानजियो मानजिखांनायनि उनावसो बेखौ सङो मानजिनाया जोङो गोजों जोंजासिम जोङो सुयो ओमफ्राय संनायनि सिगां सोरहाबा रुद'बो सोरहाबा रुद'बा जोंहा रुद'बनानै साम'खौ औ रुद'बगोरना लानसै ओमफ्राय सबायखौबो रुनसै ओमफ्राय सबायजों साम'जों जायोब्ला सबायखौ रुग्रोनसै रुखांनायनि उनाव साम'खौ बानलु संख्रि जा नांगौ मसला मस्लि होनानै साम'खौ एवगोरो एवखांनायन उनाव बिराद मोजां एवनानै एवखांनानै बेखौ एसे फोमोन्नानै दै होफिन्नानै एसे होनानै संनानै संखांनायनि उनाव सबायखौ हुग्लिनांगौ ओमफ्राय हुग्लिखांना मानि बेहाबो मानि गावबागाव गोसो आरो ना खारैखौ होफानानै रुयो ना उनावहाय खारैखौ होयो खारैजों सबायजों एसे साग्लिनाय समावनो नांनाय बायदि होनानै साम' बै एवखानायाव मा होनो सबायखौ होयो होनानै बिराट नांगौ रोखोम नैबेखौ मोननायनि सि मोनहोनानै ज' होनानै गोदौहोनानै मोननाय खालामो